योगु अभ्यासु करण सां असांजे मतिलबु मानसिक जेको आहे असांजो उहो ॾाढी ई शांती ऐं योगु करण सां असांजी जेकी साहु आहे उहो हेठि मथे कंदा आहियूं उन सां हिकु अहिड़ी योगु क्रिया थींदी आ जीअं उन सां करण सां असांखे पंहिंजे मानसिक शांतीअ जो ॾाढो ई आभास थींदो आहे की असांखे ॾाढी मानसिक शांती मिले थी भावनात्मक स्वास्थ ते बि इहो असरु पवंदो आहे की असां पंहिंजे लाइ कुझु टाइम कढूं था ऐं असां पंहिंजे लाइ कयूं था त असां पंहिंजे लाइ जेकी शइ कंदा आहियूं त हुन में ख़ुदि जो ख़ुदि ई भावनात्मक अची वेंदो आहे असरु त इन करे असांजे मानसिक ऐं भावनात्मक स्वास्थय ते ॾाढो ई सुठो असरु पियो आहे योगु करण सां